नोंगौ आङो मिथिंगानि सायाव बिथा खालामनानै खन्थाइ लिरो आंनि खन्थाइ लिरनायनि आइडियाफोरा मिथिंगानि सायाव सोनारनानै फैयो आङो बे खन्थाइ लिरनाय आइडियाखौ माखासे आदब खायदाफोर बाहायनानै लिरदोंमोन जाय आंनि आदब खायदायानो जाबाय मिथिंगानि सायाव बिथा खालामनानै मिथिंगानि बिदिन्थाफोरखौ समफोरखौ नायनानै आङो खन्थाइ सोरजियो आङो मिथिंगानि सायाव साबसिन बांसिन थुलुंगाखांनानै आङो मिथिंगानिनो माखासे खन्थाइफोरखौ लिरो आरो बे आंनि मिथिंगानि सायाव बिथा खालामनानै लिरनाय खन्थाइफोरा जोंनि सुबुंनि जिउ जारिमिनजोंबो गोबां सोमोन्दो थायो जेरै मिथिंगानि महरफोरा जायगा लानानै जायगा गुबुन गुबुन जायो आरो बोथोर लानानै बोथोर फाराग गोनां जायो आरो मोनसे समाव गोल्लै आरो मोनसे समाव मिथिंगानि महराबो देरफुनाय आरो मोनसे समाव बे मिथिंगानि महराबो बोरायलांनाय बेबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोंनि सुबुंनि जिउआबो उन्दै समनिफ्राय देरबोयै देरबोयै सानसे समाव बैसोगोरा जायो आरो उननि समाव सासे सुबुंनि जिउवाबो लरहाय लाङो एबा थुंगेलाङो नाथाय मिथिंगानि जिउआहाय बोथोर थांनायनि उनावबो गोदानै खिलिफिननो हायो गुबुन फारसे जोंनि सुबुंनि जिउआ सम आरो बोथोर थांनायनि उनाव खिलिफिननो हाया बेबायदिनो सुबुं आरो मिथिंगानि सायाव गोरोबनाय आरो फाराग खालामनानै आं दोंसे खन्थाइ लिरदोंमोन जाय खन्थाइनि मुङानो जाबाय सुबुंनि जिउ आरो मिथिंगा जेरै सानसे समाव मिथिंगानि महरा समायना रमायना जायो थिग बेबायदिनो सुबुंनि जिउआबो बबेबा सम खोन्दोआव ओरैबायदि समायना रमायना आरो जौगाखांनाय जायो बेफोरबायदि गोरोबनायखौ लानानै आं खन्थाइ लिरो एबा लिरनो नाजागासिनो थायो नाथाय मिथिंगा आरो सुबुंनि जिउजों गोरोबनाय दंब्लाबो माखासे खोथाफोराव एबा माखासे जाहोनफोराव गोरोबजोबनो हाया जायनाखि मिथिंगानि महरफोरा जोबखांनायनि उनावब्लाबो खनले खनले बोसोरै बोसोर जुगे जुगे समायनायैनो थाबाय थायो नाथाय सुबुंनि जिउआ सासे सुबुंनि जिउआ अरायनि थाखाय थांनानै थानो हाया